میرے خیال میں اسکول کے بعد شام کی ٹیوسن ایک اچھی کلاس ہے لیکن یہ ان بچوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے جو اپنی درسی کتابوں خاص طور سے حساب اور انگریزی میں کمزور ہیں ماں باپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو میرے خیال میں شام کو یہ ٹیوسن ان بچوں کے حق میں بہتر نہ ہوگی ماں باپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں ان کے ساتھ ہوم ورک میں مصروف ہوں اور تو ان کی قدرتی صلاحیت ضرور اجاگر ہوگی اور انہیں شام کی ٹیوسن کی ضروت بھی نہ پڑے گی لیکن شہری مصروف زندگی اور کمپٹیسن کی توقعات نے اس پرائیویٹ کلاس کلچر کو بہت بڑھاوا دیا ہے